ٹکنالوجی بہت اچھی چیز ہے ٹکنالوجی پر انسان کو غور کرنا چاہیے ٹکنالوجی اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ انسان کو کوئی دقت نہیں ہوتا آنے میں جانے میں پہلے کے زمانہ میں لوگ بیل گاڑی سے گھوڑا سے سفر کرتے تھے اب ٹکنالوجی کے حساب سے اب ہوائی جہاز ہے ٹرین ہے بس ہے ٹکنالوجی بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں ٹکنالوجی سے سفر ہوتا ہر چیز ٹکنالوجی سے ہونے لگا ٹکنالوجی پر ہم سب کو دھیان دینا چاہیے ٹکنالوجی ضروری ہے ٹکنالوجی ایک ایسا چیز ہے جو ہر چیز ٹکنالوجی ہی بڑھ گیا موبائل ہو گاڑی ہو گھوڑا ہو دنیا میں کوئی بھی چیز ہو رہا سب ٹکنالوجی کے انوسار ہی چل رہا ٹکنالوجی اتنا ترقی میں آگے بڑھ گیا ہے ٹکنالوجی بہت جلدی آگے بڑھ گیا ہے ٹکنالوجی پہ سب غور کرنے سے ہی فائدہ رہے گا ٹکنالوجی اتنا آگے بڑھ گیا ہے دیس کو ترقی دے رہا ہر کام ٹیکنالوجی سے ہو رہا ہے پہلے انسان کو بہت پریشانی ہوتی تھی پر اب کوئی پریشانی نہیں ہر کام انسان کے لیے آسان ہو گیا کیونکہ ٹکنالوجی ہی اتنا زیادہ دیس کو بڑھاوا دے دیا ہے کہ ٹکنالوجی ہر مشکل کام کو بھی آسان کر رہا ہے ٹکنالوجی ایک ضروری بن گیا اور دیس بھی اتنا جلدی ترقی میں آ گئے ہیں انسان کو نہ کوئی دقت نہ آنے میں نہ جانے میں کوئی بھی کام میں ٹکنالوجی کے وجہ سے کوئی دقت نہیں ہوتی ہے ٹیکنالوجی بہت اچھا چیز ہے اور ٹیکنالوجی اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ٹکنالوجی بہت اچھی چیز